हाँ बाजू के बाजै छियै मन्दिर आर बढ़िएँ छै के बजै छी अपने के बजै छियै कतयसँ बजै छियै अच्छा अच्छा अच्छा हँ ठीके यए आबि सकै छी कोनो बात नहि छै सर हँ हँ मन्दिरमे भी सर सारा व्यवस्था छै बगलमे जे छै फूल आरके दुकान छै ओकरासँ लए सकै छियै अहाँ बीस रुपैआ पड़त हाँ फूल तूल जे छै सारा चीज जे छै ओहिमे दए देब अपनेकेँ हाँ आ जल जे छै जल ए ओ नलकामे जे छै भरि लेबै हाँ कलमे आँय कलो छै इनारो छै जाहिमे अहाँ पानि भरयके भरि सकै छी ओहि लए कोनो बात नहि छै

प् पचीस टाका लेत बाभन आब तऽ जे ओतय जायके बादे ने जे छै देखबै तभिए ने की कतेक लै छै केना लै छै ओतय जेबै तबे ने आँय अच्छा ठीके छै ठीक छै हमरा अथी बात हमरा करि कऽ हम पुछि लै छियै केना केना लै छै इसभ तब बताए दै छी मन्दिर बढ़िआँ छै तऽ बिलकुल साफ सुथरा छै आँय रोडसँ पुबरिया कत्ता नइनगोइसँ पुबरिया कत्ता छै ओसभ रास्ता चारू तरफसँ रोडे छै ओ ओहि लेल कोनो बात नहि जन्नऽ सँ आदमी जाए सकै छी कोनो बात नहि छै खाना पीनाके ओ होटल तोटल भी छै ओहो सभमे खाना पीना खाए सकै छी कोनो दिक्क्त नहि आँय अच्छा ठीके छै ठीक छै ठीके छै राखू ठीके छै आँय आँय